ہر مذہب کی اپنی اپنی روایات اور رسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہندو ٹریڈیشن میں سورج کو پانی چڑھاتے ہیں اور ماتھے پر کمکم لگاتے ہیں دھاگا باندھتے ہیں مندروں میں جا کے پوجا کرتے ہیں تھال لے کے جاتے ہیں سجاتے ہیں یہ سب کرتے ہیں اسی طرح مسلمانوں میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کرشچن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ چرچ میں کینڈل وغیرہ جلاتے ہیں اور مسلمان وہ سکھ جو ہوتے ہیں وہ چراغاں وہ گرودوارے وغیرہ جاتے ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہوتا ہے ہم نماز اور روزے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے اور ہمارے ہمیں ضروری ہوتا ہے ہمیں خوشی ملتی ہے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور میرے لیے میرے لیے ہمارے لیے اس کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں